पुराणनि ऐं नवंनि गाननि में इहो फ़र्क़ु आहे त पुराणनि गाननि जो जेकी म्यूज़िक आहे जेका म्यूज़िक आहे सा थधी हूंदी आहे अॼु कल्ह जे ॻाननि जी जेका ड्र जेका म्यूज़िक आहे उहा फास्ट हूंदी आहे ॿारनि खे समुझ में ईंदी आहे पर असां वॾनि खे समुझ में न ईंदी आहे ऐं पुराणनि गाननि जो मतिलबु असांखे समुझ में ईंदो आहे उहो हिकदमि थधा हूंदा आहिनि वणंदड़ हूंदा आहिनि अॼु कल्ह या जेके ॿारनि जा इहे हलनि था गाना म्यूज़िक जा असांखे इहे नथा समुझ में अचनि इनकरे असांखे वॾी एज वारनि खे पुराणा गाना ई समुझ में अचनि था